گڈ آفٹر نون سر

سے بات کر رہے ہیں آپ جی مجھے یہ سیمسنگ کا ایک ماڈل ہے گیلیکسی ایس ٹین لائٹ اس کے بارے میں پتا کرنا تھا سر وہ آپ کے شاپ پہ اویلیبل ہے کیا ساری مل جائے گا سر یہ کتنے کا ہوگا اچھا ستائیس ہزار کا ہوا اچھا آپ کے یہاں ای ایم آئی وغیرہ کا بھی کچھ آپشن ہے اچھا کیا ڈاؤن پیمنٹ اس کے لیے دینا ہوگا اچھا اور اس کے علاوہ اگر ہم اگر ہم اس کو کیش میں لیں ٹوٹل تو کیا اس میں کچھ چھوٹ بھی مل سکتی ہے کیش بیک وغیرہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے سر

بس ٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں بہت کم ہے سر امیزون وغیرہ پر ٹوینٹی پرسنٹ ہے یا فلپکارٹ پہ آپ چلے جائیں گے تھرٹی پرسنٹ کے آس پاس رہتا ہے اور ہم آف لائن لے رہے ہیں آپ کے پاس سے پورا کیش دے رہے ہیں تو ففٹی پرسینٹ ففٹین پرسنٹ تو کم ہوگا سر جی تھرٹی پرسنٹ اوکے سر اچھا یہ بتا سکتے ہیں یہ جو ہمارا ڈاؤن پیمنٹ ہوگا اس کے بعد ہماری ای ایم آئی کتنے مہینوں کی بنے گی

اچھا اچھا اچھا تو اچھا ون ایئر سے زیادہ کا نہیں بنے یعنی بارہ قسطیں ہماری بن جائیں گی اوکے اوکے اوکے اچھا یہ یہ جو ہے یہ سمسنگ کیئر جو ہے یہ آپ کا کہاں پر ہے اچھا ساؤتھ دہلی میں لاجپت نگر کے پاس ٹھیک ہے سر میں کل آ کر کے ڈٹیلس پتہ کر لیتا ہوں جی اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے سر تھینک یو